हेल' औ औ नंगौ मामोनबा अ फिथाइआथ' दा दङ दालिम आफेल ओमफ्राय थालिर दङ बिल'सै अ अ

अ फिथाइआ दा माबाखौ दालिमखौ माबा साथि थाखा हरदो केजिसेयाव

खम बेसा माबा बुरजा लांबाथाय जागोन खिन्थु इसेब्लाथाय जानाय नङा अ जागोन दे होमब्ला नोङो बुरजा लाङोब्ला आङो मिलायनानै माबानानै हरगोन खमलाया जि ओ थाइनैजों बिस थाखा लादोंमोन आङो दामआनो दे रायज्लायलायनायनि गेजेरजों जागोन दे इसे एनैआ खम औ औ अ जागोन दे होमब्लालाय अ दे होमब्ला दे अ दाथ' बारा लाबोनाय जायाखै माने अर्डार हजोंनिफ्राय बिहरनायाव एसे लेट जादों ओमफ्राय दा आफेल दङो ओमफ्राय आंगुर थालिर ओमफ्राय दालिम इफोरनोसै मायबाफोर नांबावगौमोन नामा आफेलाबो केजि साथि थाखायानो

आंगुरा इयो इसे बारा इयो दा ओइटि हमो सेरसेयाव

दामफोरखौ बारा खमायनो हानाय नङा फिथाइ सामथायनि बेलायाव माने गोजाननिफ्राय लाबोनाय नालाय जोंबो एसे थेवब्लाबो रायज्लायलायनायनि गेजेरजों एसे एनैखौ खालामनो हागोन दे नों जुदि बुरजा लाङोब्ला आरो ना

औ ओमफ्राय मा थारिख होन्दोंमोन

दे होमब्ला अर्डार खालामबायब्ला नोङो माबा नांला फेलें खालामनांला अ आङो पिकिं खालामनायखौ थिननोसै फन खालामनो अ दे होमब्ला ओ दे